ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बहुत सारे खेल हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है जैसे टालगुल्ली हो गया खो खो हो गया वो कितकित हो गया उसके बाद क्रिकेट भी खेला जाता है खासकर लोग ग्राउंड में फ़ुटबॉल भी खेलते हैं बैडमिंटन भी खेलते हैं और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल होता है वो एक तरह से अलग टैप से खेला जाता है जो शहरी में नहीं होता है शहर में खेलने खेले गए खेल जैसे क्रिकेट फ़ुटबॉल हॉकी टैनिस उसके बाद फिर चेस होता है और कबड्डी भी खेला जाता है शहर में खासकर लोग बड़े बड़े वहाँ पे अच्छे खासे स्टेडियम में भी खेलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसे ही लूडो वगैरह सब जो होता है वो भी खेला जाता है तो कुछ खेल ऐसे हैं जो ग्रामीण और शहर में डिफ़रेंट बताते हैं क्योंकि गाँव के क्षेत्र में हर खेल अलग तरीके से खेला जाता है और शहर क्षेत्र में वो खेल भी अलग तरीके से खेला जाता है कुछ कुछ खेल ऐसे हैं जो मतलब ग्रामीण और शहर दोनों में खेले जाते हैं जो आजकल के आजकल के दौर में हाइलाइटेड हैं किरकेट तो अक्सर हर जगह खेले जाते हैं ग्रामीण में भी खेले जाते हैं और शहर में भी खेले जाते हैं लेकिन लेकिन कितकित हो गया उसके बाद फिर खो खो हो गया और टालगुल्ली हो गया उसके बाद वो छुपा छुपी जो होता है वो भी ग्रामीण नहीं खेले जाते हैं तो यही अंतर है बाद बाकी जो भी खेल है तो हर जगह खेला ही जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र का खेल अलग तरीके से ही होता है